ان دنوں سب سے زیادہ فون میں ہی ایپ مل جاتے ہیں اور دنیا کے معلومات اور ہر قسم کے ایپ واٹس ایپ یہ سب چیزیں فون میں مل جاتی ہیں واٹس ایپ سے فائدہ یہ ہے کہ اس سے ویڈیو کال کر سکتے ہیں آپ وائس میسج بھیج سکتے یا اور جو بھی میسج بھیجنا ہے آپ کو اس سے واٹس ایپ سے آپ کو بہتر استعمال کر سکتے اسکا اور اس کے نقصانات بھی یہ ہے فون کے کہ رات میں بچے زیادہ دیکھنے سے یا جی بچے عام طور پر بہت زیادہ فون استعمال کر رہے اس کے نقصانات بہت زیادہ ہے بچوں کے آنکھیں خراب ہو جاتیں اور ان لوگوں کے اسٹڈیز میں بھی فرق پڑتا اور یہ لوگ کیا ہے خیر ڈاکٹرز بھی اکثر ہدایت کرتے کہ یہ لوگ فون کو قریب لے کے مت سوئے جو بچے ہو بڑے ہو کوئی بھی ہو فون قریب لے کے نہ سوئیں خاص طور پر تو بچوں کو بچوں کے لیے نقصان ہے فون کم عمر میں فون مت دیجیے فون کے فائدے بھی اتنے ہی ہیں اور نقصان بھی